तव्हां असांखे पंहिंजी ज़िंदगीअ जे बारे में ॿुधायो की तव्हां अॼ ताईं ज़िंदगीअ में छा छा कीअं कीअं थियो अथव ज़िंदगीअ जे संघर्ष जे बारे में ॿुधायो मां पहररियों ॾाढो नंढो हूंदो हुउमि बचपन में ॾाढी शरारतूं कंदो हुउमि मां पंहिंजे मम्मी पापा खे ॾाढो परेशान कंदो हुउमि मुंजा माउ पीउ ॾाढा परेशान हूंदा हुआ मूं मां और मिर्च विर्च विझंदा हुआ पोइ मां धीरे धीरे थोरो सो वॾो थियुमि त मुंजे पापा एक्सपायर थी विया मुंहिंजे पापा एक्सपायर थी विया त मुंहिंजे मथां ॾाढी सारी रिस्पोंसिबिल्टी अची वई की मांखे हाणे पूरो घरु संभालिणो आहे और मुंहिंजो नंढो भाउ बि आहे हिकिड़ो दयाराम और हिकड़ी भेण बि आ राधा हुन जी शादी कुझु न थियलु हुओ उहो बि ॾाढा नंढा हूंदा हुआ ॿई स्कूल पढ़ंदा हुआ हुननि खे स्कूल जी जवाबदारी मुंजे मथां और पूरो घर मूंखे संभालिणो हूंदो हुओ मुंहिंजी मम्मी कचरियूं कंदी हुई और गुली वगैरा ईंदी हुई उहे विकिणंदी हुई ॾह पंज पंज रुपए में गुली विकणंदी हुई सभिनीनि खे पर उहा बि वीचारी ॾाढो परेशानु हूंदी ही घरु ख़र्च न हलाए सघंदी हुई त वीचारी ॾाढो परेशानु हूंदी हुई त मां पोइ धीरे धीरे थोरो सो महिनत कंदो हुउमि हिक जॻह ते नौकिरी कई त न सम्झ में ईंदो हुओ वरी ॿिए जॻह ते नौकिरी कई त न सम्झ में ईंदो हुओ वरी ॿिए जॻह ते नौकिरी कई तॾहिं बि थोड़ो थोड़ो दिमाग़ु ईंदो हुओ धीरे धीरे धीरे धीरे दिमाग़ु आहियो पोइ पोइ मां धीरे धीरे धीरे धीरे ॾाढो पंहिंजे जीवन में संघर्ष कयो पोइ मूंखे कोई माण्हू कोई कुझु चवंदो हुऊ कोई केॾे कुझु चवंदो हुओ कोई चवंदो हुओ इहो धंधो कर त वधंदें कोई चवंदो हुओ ॿियो धंधो कर त वधंदे पर मां ॾाढो संघर्ष कंदो हुउमि पंहिंजी ज़िंदगीअ में पोइ ॾाढो धीरे धीरे धीरे धीरे पोइ ॾाढो कुझु मां ॾाढनि जॻह तां पंजनि छहनि जॻह तां नौकिरी करे करे करे करे थकिजी वियुमि पोइ हिकु ॾींहुं मांखे सम्झ थोरो सो कोई मिलियो मूंखे उन मुंहिंजो दोस्त हूंदो हुओ पोइ उहो नंढाप खां मुंहिंजो दोस्त घुमंदो हुओ गॾु पर हुन सां एतिरो न हूंदो हुओ धंधे जे बारे में न ॻाल्हाइण थींदो हुओ पोइ उन जो पीउ हुन में दलाली कंदो हुओ त मां हुन खे चयोमांसि की हल तूं मां ॿई मिली करे दलाली कयूं त हुन पो मुखे थोरो सो बहुत हेॾे होॾे वठी हलियो पोइ ॾाढनि जॻह ते मूंखे वठी हलंदो हुओ मीलूं ॿीलूं ॾेखारींदो हुओ पोइ असां धीरे धीरे धीरे धीरे ॿिन्हिनि मिली करे असां गिराक ॻोल्हियासीं पो पंज छह हिकु हिकु ईअं करे करे कोई ग्राहक न वठंदो हुओ माल भॼाए कढंदा हुआ पंहिंजे दुकान तां पोइ धीरे धीरे धीरे धीरे बाबा जन जीअं रहिमत सां पोइ धीरे धीरे धीरे धीरे असांखा माल वठण चालू करे छ्ॾूं पोइ केॾीमहिल कुझु वेंदो हुओ केॾीमहिल कुझु माल वेंदो हो केॾीमल्हि घटि केॾीमहिल वधीक पर गिराक ॾाढो धीरे धीरे परेशानु कंदा हुआ ओॾीमहिल ॾाढो परेशान कंदा हुआ गिराक पर मां हार न मञियुमि पोइ पंहिंजी ज़िंदगी में थोरो थोरो अॻिते वधियुमि पो अलाए किथे किथे कीअं पोइ वरी ज़मीनुनि जी दलाली चालू कई पोइ ज़मीनुनि जी दलालीअ में धीरे केॾीमहिल किथे प्लॉट वठंदो हुुउमि केंखे ॾींदो हुउमि कीअं इहे उहो करे करे ॾाढो संघर्ष कयो वरी पोइ उन में बि त लक थोरी चांस चढ़ी पोइ उन मां बि मां पंज छह प्लॉट वरिता की ॿ पीर बाबा में वरिता ॿ दमोह में वता ॿ मैहर में वरिता पोइ पंहिंजनि जे ई सहारे मां ॾाढो कुझु प्लाट व्लाट वरिता हुआ त हिननि खा पंहिंजनि खां ईए पुछंदो हुउमि मानि की किथे कोई प्रोपटी सस्ती मिले कोई प्लाट सस्तो मिले त मूंखे ॿुधाइजो मां वठंदुमि पोइ उहे ॿुधाईंदा हुआ त मां हुते हुते वठणु चालू करे छॾिया हुते वठंदो हुउमि वठी करे रखी छॾिया पोइ मां धीरे धीरे हुन में पोइ मां धीरे धीरे अॻिते वधियुमि अॻिते वधियुमि त मुंहिंजो मुंहिंजो मुंहिंजी बि शादी थी पोइ मां पंहिंजी भेण जी शादी कई धीरे धीरे वरी भाउ हुन भाउ जी शादी कई पो भाउ सां मतिलब हो थी वियो वरी भेण हली वई हरदा भाउ जो विहांउ कयो भाउ अलॻि थी वियो भाउ चयईं मूंखे बि हाणे घरु खपे ॿियो त वरी हुन खे धीरे हुन में कमाए कमाए वरी हुन खे पेसा ॾिनामासि त हुन नंढो घर वरितईं हुन बि इहो कयईं वरी पोइ मूंखे हिकु पुटु ॼायो उन खे वरी मोबा हुन वरी धीरे उन खे वरी परवरिश कंदे कंदे कंदे कंदे स्कूल पढ़ाईंदे इहे उहो कंदे उन खां पोइ हुन चयईं मूंखे मोबाइल जी दुकानु खपे त हुन खे वरी होॾे स्टेशन रोड ते हिकिड़ी मोबाइल जी दुकानु वठी ॾिनीमासि उन बि ए उन बि ॾाढो संघर्ष कयईं पंहिंजी ज़िंदगीअ में पोइ धीरे धीरे हुन जी बि दुकान हलणु लॻस पोइ मूंखे हिकु धीउ ॼाई पोइ हुन खे हुन खे पढ़ाए लिखाए करे वॾो कयोमांसि पोइ हुन बि हुन जी बि शादी थी वरी हिकु नंढो पटु ॼायो हुन उहो बि सुठो आहे कीअं इहे उहो बि सुठो ई आहे उहो बि ॾाढो परेशान कंदो हुओ उन खे पढ़ाई लिखाईअ में ॾाढा पेसा विञाया हुन में बि उहो भि पढ़ियो लिखियो हाणे पंहिंजे उहो बि कम में लॻियलु आहे उहो बि वधि मूं वांगुरु ई दलाली कंदो आहे वरी पोइ मुंहिंजी एतिरे में मुंजी तबीअत ख़राब थी वई मूंखे ॾाढी पीलिया थी वई मांखे हुन में मांखे पूरे कटनी शहर में डॉक्टरनि जवाबु ॾिनो ऐं मां ॾाढनि जॻहुनि ते वेंदो हुुउमि पर डॉक्टरनि कोई बि मतिलबु सही मर्ज़ न पकिड़े सघंदा हुआ पोइ मां हिकिड़े ॾींहुं पंहिंजे बाबा जन खां पुछो की बाबा जी हाणे मां काॾे वञा मां साईं जन खे मञंदो हुउमि ओॾीमहिल ॾाढो त मां साईं जन ॾिए वियुमि त साईं मां काॾे वञा और कंहिंखे ॾेखारियां त साईं जन मूंखे चयूं की नागपुर हली वञू नागपुर में ॾेखारे आहे त मां हिकिड़ो दफ़ो सोचो कि नागपुर वञण खां पहिरियों मां हिकिड़ो दफ़ो जबलपुर मां थी अचा पो जबलपुर वियो हुउमि त उते बि मूंखे प उहो फ़र्क न पइजो दवाउनि में पो मां नागपुर वियो हुउमि नागपुर में बाबा जन जंहिं डाक्टर यो नालो ॿुधायूं उन डाक्टर ॾिए वियुमि उन डाक्टर खे ॾेखारियो मानि त हुतां मूंखे धीरे धीरे फ़र्कु आहियो दवाऊं ॾींदो हुओ ॾाढियूं दवाऊं हुओ कंदो हुउमि मां डाढो संघर्ष कयो पंहिंजी ज़िंदगीअ में पर अॼु धीरे उन खां पोइ बि मूंखे ॾाढी दिक़त थींदी हुई पोइ अॼु हाणे धीरे धीरे हुन में शेवा जो बंदगी में बाबा जन जी लॻियुमि पो उतां खां मोकिलियो मुंहिंजी क़िसमत वरी खुलणु लॻी मुंहिंजा छोकिरा ॿई कमाइणु लॻा मुंहिंजी धीउ बढ़िया ख़ुशि आहे ऐं मुखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मां बि जिंदगीअ में ॾाढो कुझु संघर्ष करे करे ई धीरे हुन में वधियों आहियां ऐं ॾाढो कुझु संघर्ष मां बि कयो आहे मुंहिंजे छोकरे बि कयो अथई मुंहिंजी धीउ बि कयो अथई अॼु मुं्जोहिं बढ़िया आहे मुंहिंजो अॼु तबीअत बि मतिलबु सौ मां सौ पर्सेंट ठीकु आहे ॾाढो बढ़िया तरीक़े सां